پانی ایک بنیادی ضرورت ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں استعمال ہوتی ہے دن بھر ہماری روز مرہ کی سرگرمیوں میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے پانی کی شدت ضروری ہوتی ہے ذیل مندرجہ ذیل ان مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے پینے کے لیے کھانا پکانے کے لیے صفائی کے لیے زراعت اور پودوں کی آبیاری پینے کے لیے انسانی جسم کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے دن بھر جسم کو ہائڈریٹ رکھنے کے لیے پانی پینا انتہائی ضروری ہے پانی جسم کا درجئہ حرارت متوازن رکھتا ہے خوراک کو ہضم کرتا ہے اور جسم سے زہریل مادوں کو خارج کرتا ہے ہر کھانے کی تیاری میں کسی نہ کسی صورت میں پانی استعمال ہوتا ہے سبزیاں دھونے کے لیے چاول دال یا گوشت پکانے کے لیے چائے یا قہوہ سوپ یا دیگر مشوربات مشروبات تیار کرنے کے لیے روز مرہ صفائی کے لیے ہر سرگرمی میں پانی استعمال ہوتا ہے ہاتھ دھونا برتن دھونا کپڑے دھونا فرش یا کمرے کی صفائی غسل کرنا یا وضو کرنا زراعت اور پودے کی آبیاری کے لیے گھر اگر گھر میں پودے موجود ہوں یا کھیتی باڑی ہو ہوتی ہو تو ان کی نشو نما کے لیے پانی لازمی ہے اور اگر گھر میں جانور پالے گئے ہیں تو انہیں پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پنکھے یا ایئر کولر میں پانی استعمال کیا جاتا ہے